हाँ नमस्ते भैया अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो हाँ हाँ वो बी यह कह रहे हैं कि सर क्योंकि जैसा कि आपको कलर कौन सा चाहते होता है अब आपने इस्कूल का क्या नाम है लोगो वगैरह कुछ वो भी बनवाना है कि सिर्फ ड्रेस ड्रेस चाहिए अच्छा इस्कूल का लोगों होना चाहिए और बेल्ट भी चाहिए अच्छा बेल्ट पर भी मतलब आपको इस्कूल का नाम चाहिए न नहीं देखिए वो बात बराबर है आपकी मैं आई कार्ड नहीं बना पाऊँगा बट हाँ ये आपका जो बेड जो जो क्लोथ से रिलेटेड है वो सब मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा

हाँ हाँ बा कलर में न कि कलर तो सेम ही रहता है ड्रेस का अलग कौन सा है मतलब लड़की कलर तो सेम रहता बेशक से कलर तो अच्छा अच्छा तो ऐसा करते हैं एक बार कितने से कितने साल के लड़कों के वा एक से करीब पाँच तक पाँच तक के अच्छा अच्छा तो मैं है न ऐसे करता हूँ मैं आपको डेमो एक भेजवाता हूँ ठीक है अपने इस्कूल का आप नाम ओम लिख कर मेरे को भेज दीजिए तो मैं आपको एक डेमो वाट्सअप पर फ़ोटो भिजवा रहा हूँ तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कि हाँ ये ठीक है तो मैं आपको बता दीजिए कि इस साइज का इतना पीस चाहिए इस साइज का इतना पीस चाहिए मैं करवा दूँगा ठीक है और मैं उसका नीचे अच्छा चलिए मैं बात करके न बताता हूँ मैं डेमो आपको भेजता हूँ पहले ड्रेस का फिर मैं आगे बात करता हूँ हाँ ठीक है ठीक है मैं मैं करवाता हूँ अरेंजमेंट आपको ठीक है ठीक है मिल जाएगा एडवांस एडवांस आप भेज दीजिएगा मेरे को कुछ पैसा ठीक है अच्छा छा चलिए ठीक ठीक है